اکثر و بیشتر جب بھی میں کپڑا دھلتی ہوں تو میں واشنگ مشین کا ہی استعمال کرتی ہوں کیوں کہ کپڑے زیادہ ہوتے ہیں تو تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے لیکن جب چند ہی کچھ کپڑے ہوتے ہیں تو میں انہیں ہاتھوں کی مدد سے دھل لیتی ہوں اور رہی بات موسم کے حساب سے کپڑے میں جو خشک کرتی ہوں اس کے الگ طریقے ہیں جیسے کہ سردی میں اور برسات میں اس میں نمی زیادہ ہوتی ہے موسم میں اور دھوپ تو نکلتی ہے لیکن اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کپڑے سکھا سکے تو اس کے لیے میں کیا کرتی ہوں دھلے کپڑے کو واشنگ مشین میں جو ڈرائر ہوتا ہے اس میں سوکھا لیتی ہوں سوکھانے کے بعد اس کو میں ہوا میں ڈال دیتی ہوں تو پھر وہ سوکھ جاتا ہے کپڑا اور پہننے کے قابل ہو جاتا ہے لیکن رہی بات گرمی کے موسم کی تو اس میں ایک تو تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے دھوپ تیز ہوتی ہے تو اس میں کیا کرتی ہوں میں کپڑا دھلنے کے بعد کسی اونچی جگہ جیسے کہ اسٹول ہو گیا ہے یا کرسی ہو گئی ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں سے پانی آسانی کے ساتھ نیچے گر سکے تو وہاں رکھ دیتی ہوں اور پانی دھیرے دھیرے وہاں سے نکل جاتا ہے یعنی نتھر جاتا ہے اس کے بعد اسے میں جھٹک کر یا نچوڑ کر ڈائرکٹ سورج کی روشنی میں ڈال دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چند ہی کچھ گھنٹوں میں کپڑا سوکھ کر تیار ہو جاتا ہے اور ہمیں جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں کپڑا دھلنے میں اور پانی بہت خرچ ہوتا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پانی کو زیادہ ضائع نہ کریں تو بالٹی کی مدد سے پہلے ہم بالٹی میں پانی لے لیں اس کے بعد اس سے کپڑا دھل لیں اور وہ کھنگھال لیں تو یہ یہ ہوتا ہے کہ پانی زاد زیادہ ضائع نہیں ہوتا ہے لیکن اگر رہی بات واشنگ مشین کی تو واشنگ مشین میں پانی جو ہے وہ زیادہ لیتا ہے کپڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس میں میل کچیل اور سرف کا پانی رہ جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اشد پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پانی کو بچائیں اسے ضائع نہ ہونے دیں اور آئندہ کے لیے اسے ہم محفوظ کر سکیں